थांनाय बोसोरनिफ्राय आबादा देग्लायनि बोसोराव बारा मोजां जानाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला अखा हानायानो देग्लाय गैथारा अखायानो माइ फोनायनि थाखायबो जायाखै बोसोराव देग्लाय माइ मोननांगौवा एसे गोब्राब जासिगोन बेनि थाखायनो थांनाय बोसोरनिजों देग्लायजों रुजुनाया एसे गोब्राब जानानै दङ माइ आबाद बा बायदिसिना आबाद आनो अखाबो नांगौ सान्दुंबो नांगौ बिनिथाखायनो मोजां जानायनि थाखाय दा आबादखौ मोजाङै लाखिनांगौवा बायदिसिना हासार हासारनिबो एसे गोनां जायो आरो बोथोरा मोजाङै माइ माइरं दिहुननायनि थाखाय मोजाङै बोसोर बोसोराव बोसोर मोजां होबासो जायो